میرے نزدیک اگر کسی کو اپنا خاص کیریئر بنانا ہے تو اس کو ہنس راج کالج میں دہلی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے وہاں کیوں کہ وہاں پر جو ہے سائنس بہت اچھے طریقے سے پڑھائی اور سیکھائی جاتی ہے ہندوستان میں جو بہتر بہترین کالج جو ہیں ان میں بھی سرفہرست یہیں ہیں جس میں ہے دہلی یونیورسٹی ہنس راج کالج